हाँ सर मुझे न्यू टी वी एस की आई क्यूब गाड़ी के बारे में थोड़ा मेरे को जानकारी लेनी थी थोड़ा मुझे इसका इन्फॉर्मेशन दीजिए या मुझे पैसा कैश में रहेगा कितनी इ एम आई भरनी होगी कितना डाउन पेमेंट रहेगा फाइनेन्स कितने में मुझे फाइनेन्स करानी है जी जी सर हलो हाँ सर आ रही है मुझे आप थोड़ा भईया डिटेल डिटेल में बताइयेगा

अच्छा अच्छा जी और सर मतलब कैसे क्या फीचर्स है इसमें इलेक्ट्रोनिक गाड़ी जो है अच्छा ट्यूबलेस टायर है जी जी तो पाँच कलर है अच्छा तो मै ब्लैक कलर वगैरह मेरे को मिल जाएगा ना

अच्छा तो जैसा मुझे फाइनेन्स करानी है तो मुझे कितना डी पी देना पड़ेगा अभी कम से कम है ना और सिबिल वगैरह सिबिल कितनी लग रही है इसमें नहीं नहीं थोड़ा बहुत कटता है सिबिल क्या है मेरा सिबिल अच्छा नहीं हैं सर तो मैं दूसरे के नाम पे फाइनेन्स करवाना चाहूँ जैसे किसी अदर फैमिली मेम्बर्स के नाम पे तो उसमें कोई इशू वहाँ पे

अच्छा तो सर मैं टेस्ट ड्राइव मुझे मिल जाएगी ठीक है जैसे मैं आप घर में हैं तो घर में मेरे को क्या है मेरे को अपनी वाइफ के लिए लेना चाहता हूँ तो उसको क्या है टेस्ट ड्राइव चाहिए रहेगी तो अगर इसमें आपकी जैसे मैं ओला के लिए मैं गया था ओला के शोरूम में उसमें उन्होंने ये बोला था कि आपको अगर टेस्ट ड्राइव लेनी है तो मैं आपके घर तक ले जाऊंगा गाड़ी मतलब एम्प्लोय उनका आ जाता है तो वो आए थें हमने टेस्ट ड्राइव की थी घर आ के

अच्छा सर तो सर ये उसमे वारंटी वगैरह कैसी क्या रहेगी और मेंटेनेंस कैसा लगेगा मतलब क्या क्या लगेगा कितना मेंटेनेंस रहेगा उसकी सर्विसिंग कितनी कब कब करानी है और सर्विसिंग में कितना खर्चा आएगा जी जी फिर भी मैंने

अच्छा सर्विसिंग वारंटी वगैरह भी रहेगी ना मतलब ठीक है जी

देखिए मैं आप को बता रहा हूँ मैंने पहले ओला जो अपनी कंपनी है ना वहाँ पे भी गया था उस समय बहुत ज़्यादा चल रही ओला कंपनी बट क्या है ना मेरे को टी वी एस ज़्यादा ट्रस्टेबल लगी क्योंकि टी वी एस की गाड़ी मेरे घर में भी हाँ आग लग रही है बट क्या है ना अपना ये फीचर्स अच्छा है लेकिन मुझे क्या है मैंने नेट में भी सर्च किया है मैंने नेट में सर्च करने के बाद ही मैं आपके पास आया हूँ इसलिए क्योंकि टी वी एस मुझे ट्रस्टबेल कंपनी लगती है उसमें कोई इशू नहीं है तो एक काम करता हूँ मैं आप मुझे क्या है ब्रोशर जो है उसमे आप अपना नंबर और नाम लिख दीजिए ठीक है मुझे थोड़ा क्या है फैमिली में लोग मतलब फैमिली मेम्बर्स से बात करनी पड़ेगी थोड़ा मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा ओके जैसे ही मेरा कन्फर्म होता है तो मैं आप को कॉल कर दूँगा तो आप क्या है आप खुद आ जाइएगा या तो आप किसी एम्प्लोय को भेज दीजिएगा मुझे क्या है पहले टेस्ट ड्राइव चाहिए पहले ठीक है हाँ आप उसमे नंबर लिख दीजिए मैं टेस्ट ड्राइव के बाद आप को ही कॉल करूँगा आप जो भी रहेगा आप डॉक्यूमेंटेशन मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्या लगना है आधार कार्ड और जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स लगने हों ठीक है सर ओके सर आप मुझे कर दीजिए और मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा ओके सर थैंक यू